हम अपने खाली समय में डांस रील देखते हैं हमें डांस रील बहुत अच्छा लगता है और हमारे कुछ पसंदीदा डांसर भी हैं जैसे कि सपना चौधरी सपना चौधरी का हमें हर हर हरयाणवी गाना बहुत अच्छा लगता है हम उन्हें बहुत पसंद करते है और उनके डांस करने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है उनके डांस करने के स्टेप्स हमें अच्छे लगते हैं और हम उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं सपना चौधरी के हर गाने पे हर डांस को हम देखते हैं और उ उनकी स्टेप्स को फॉलो करते हैं रील्स देख कर हमें कुछ आइडिया भी लगता है जैसे अलग अलग रील्स में अलग अलग तरह के डांस देखने को और सीखने को मिलते हैं जैसे कि हम रील देख के यह हमें आइडिया लगता है कि हमें पार्टीज़ में कैसे डांस करना चाहिए और किसी फंक्सन में कैसे डांस करना चाहिए शादी विवाह में कैसे डांस करना चाहिए इस सभी चीजों का हमें रील वगैरह देख करके आइडिया लगता है और हम उस रील वगैरह को देख करके अपन आ उस स्टेप को फ़ॉलो करते हैं जिससे हमारे डांसिंग डांस में जो कमी रहती हैं हम उसे सुधार करते हैं हमारे पसंद दीदा डांसर और भी हैं जैसे कि काजल राव बाली हैं उनका भी डांस हमें बहुत अच्छा लगता है उनके नाचने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है उ उनके गाने भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं उनके गानों को हम सीखते भी हैं और उनके डांस को हम देखते हैं हमें बहुत हम पसंद आता है और उनके हर स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जो हमें हमारे ह हमारे डांस में कमी होती है हम उसमें सुधार करते हैं रील देख करके हम हम अपने डांस के बहुत सारे कमियों को पूरा करते हैं रील देखते हुए हम यह अब स रील देखकर हम बहुत सी जानकारीयाँ भी प्राप्त करते हैं सभी चीजों के बारे में जान सकते हैं सभी फैक्ट्स के बारे में जान सकते हैं और हमारे कुछ पसंदी बहुत सी पसंदीदा डांसर हैं जैसे आम्रपाली आम्रपाली की हमें कि उनसे और उनका डांसर स्टेप्स सभी बहुत अच्छे लगते हैं उन उनकी उनके डांस को भी हम फॉलो करते हैं उनकी आइडियाज़ को हम देखते हैं और उनके तरीकों को हम सीखते हैं और रील रील देखते हुए हमें बहुत सी चीज़ो के बारे में जानकारी मिलती है जैसे ए कि हमें डांस वगैरह देखते हैं और बहुत सी चीज़ो को देखकर उन्हें सीखते हैं